फैगोन बोसोरफ्राव आं सानो सासे आबादारि जानानै जे जों मालटिक्रपिंक होननाय माने मोनसेल' फुलि बा मोनसेल' बेसादखौ गायनानै जों मुलाम्फा खामाया जोङो माल्टि क्रपिंक खालाम नांगौ जायो जेन'बा गय गायदोंबा थालिर गायफानाय बा जेन'बा नों लेबु गायदोंबा लेबुजों लोगो लोगोनो अरेनजेसफोर होफानाय गेजेरफ्राव बिदि माल्टिक्रपिंक खालामनो हायोबासो जों बेखौ फार्म सेकटराव रेगुलेसन होननाय खालामनो हागोन आरो आरो बेखौ जोङो एक्सपर्टबो खालामनो हायो आजिखालिथ' जेन'बा लेबु गायनायफ्रा जे आइ टेक दं जेनेबा बेखौ जों एक्सपर्टबो खालामो दा लेबुजोंल जाया लेबुजों सात सात जोङो गुबुन आबाद जुदि जों मावनो हायोबा बा माल्टि क्रपिंक खालानो हायोबा जोंना मुलाम्फाया बांसिन दङ बाहाय स' आं सानो दि माल्टिक्रपिंक बुस्टुवा जोंना रिबुलसनाइस खालामगोन फैगोन बोसोरफ्राव